मैं अपने बगीचे में लगाए पौधों और पेड़ों को खिलते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जिस प्रकार एक कली अपने पंखुड़ियाँ बिखेरती हैं तो उसी प्रकार सभी लोग जीवन में आनंदमय हों और अपने को अपने आप के जीवन में खुशियाँ आन ले ऐसा लगता है मानो कि हमारे जीवन में इसी तरह ख़ुशियाँ रहे और दूसरों के मन में भी खुशियाँ इसी तरह प्रफुल्लित हो